हाँ जी भय्या आप कौन जी कौन कौन से फूल चाहिए आप को जी मिल जाएंगे रोज़ की दो क्वालिटी हैं एक तो रेड कलर वाला है एक पिंक कलर में आता है थोड़ा वो ना वो हमारे पास फिलहाल नहीं है हाँ वो दोनों मिल जाएंगे इनका भाव पाँच सौ रुपये किलो चल रहा है ना ना सब का के जी के हिसाब से है अलग कुछ नहीं है भोपाल का है वो जर्मनी का है हाँ वो थोड़ा ख़राब होता है इस लिए हम उसको नहीं रखते बाईस पाँच सौ रुपये चलेगा भाई हाँ आज का भाव है ये आप कोई सा भी कैसे भी कर के ले लो ना गंध मिल कर के कैसे भी ले लो हाँ हाँ कोई नहीं ले लेना दो पाँच रुपये कम हो जाएंगे वो तो हाँ तो उसके फूल वग़ैरा ख़राब होंगे ना दिक्कत नहीं है दो पाँच रुपये की कोई बात नहीं है नहीं आप चेक कर लो ना ऐसा करो कल आप आ जाओ या आज ही आ जाओ आप एक बार देख लो आप को जो जो चाहिए उनको आ जाओ थोड़ा यहीं कर लेंगे ठीक